टायम नाशिल्लो शाॅपार वोसोन खरेदी करपाक म्हण हांयेन ऑनलायन एक मोबायल हेंडसेट ऑर्डर केल्लो म्हागे भयणीक बड्डेक गिफ्ट दिवपाक म्हण आनी आज तो डिल्हीवर जालो आनीक हायेंन ओपन करून पळयलो पयत जाल्यार तो डेमेज पीस आसा आनीक हायेन फूल पेमेंट केल्लो वयल्यान इयेमाय सुद्दां न्ही फूल पेमेंट केल्लो आनीक ओपन केल्यार तेची स्क्रीन फुटिल्ली आशिल्ली म्हाका दिसता ती खंय बाॅक्स जमनीक मारलें कित केलें खबर ना आनीक हांयेन आता कंम्प्लेन केला पूण जालें अशें की आतां बड्डे फाल्यां आसा म्हागे भयणीलो आनीक तेका लागून मात्शें राग बी येयलो थोडोसो की आतां म्हाका तेका तें दिवपाक मेळना कारण तो डेमेज पीस आसा तेमी रिटर्न म्हळ्यार दुसरो प्रोडक्ट धाडून दिता म्हळां म्हळ्यार पांच सो दीस आनी वतले सो तेका लागून मात्शें हांव बेजार जालां आनीक तें मात्शें केर घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की पॅकिंग ऑर तेंगे थर्मकाॅल कितें घालून मात्शें डेलिकेट वस्त ती पडल्यार फुडटा सो मात्शी केर घेवंक जाय पॅकिंगा टायमार अशें म्हण म्हाका दिसता सो तेमी प्लिज तेजेर यें घेवचें एक्शन घेवची मात्शी पॅकिंग करता तेन्ना सांबाळून करचें कित्या हांव समजता की तेंच्यानी ते लाॅड येता तेन्ना ते मेळटा तशे उडयतात सो तेंकां अशें कन्न आमकां आता मेळटलोच म्हाका खबर आसा प्रोडक्ट म्हाका दुसरो तरी मेळटलोच त्या त्या टायमार मेळल्यार तेजी किंमत आसता न्हू जाल्यार मागीर लेट जशें की आता म्हाका म्हगे भयणीक फाल्यां बड्डे सो तेका फाल्यां दिवंक जाय आशिल्लें पूण तो आतां फाल्यां दिवंक मेळना सो वायट दिसलें मातशें ओके